जो बदलती हुई दुनिया है मतलब बदलती दुनिया से ताल्लुक मतलब की हर चीज में जो है हमारा देश आगे की ओर जा रहा है नई तकनीक पश्चात शैली धारा में नए तकनीक का उपयोग कर रहा और नए तकनीक लाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि नई नई तकनीक नहीं आएगी तो हमारा दे जो देश है वो विकास विकास नहीं करेगा इसलिए इसलिए विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है मतलब बदलना बदलना देश बदलेगा तभी तो जाके बदलाव होगा और देश विकास की ओर जाएगा